आं जिनै थाखोनि सानखान्थि बिजाब लेखा बायनायाव लेखा बिलाइनि कुवालिटिया मोजां कुवालिटिनि नङामोन आरो लोगोसे लेखा बिलाइया फारियै नङामोन आरो उल्टां पाल्टां मोन